खुलुमबाय आं बिबार गायनायखौ जोबोर मोजां मोनो आरो दफां गानायखौबो आं मोजां मोनो आरो मैगं मैला गायनाखौबो आं जोबोर मोजां मोनो फार्स्टआवनो आं बिबार गायनायखौ बुंग्रोनोसै मानो होनबा गलाब बिबार बेखौबो आं गाइयो मोजां मोनो आरो गेन्दाइ गेन्दाइ माल'टि ज'बा गेन्दाइ माल'टि बिबार बेखौबो आं बिराद मोजां मोनो गायो बेखौबो आरो बुहुत खिसुमनि ज'बा बिबार बायदिसिना नामखौ बुंजोबनो हाया बेफोरबायदि आं बिबार गायनायखौ जोबोद मोजां मोनो आं गाइयो गावबो ओमफ्राय आङो मा होनो बाथौ सिबिनायावबो आङो बिबारखो गावनो गायनानै गावनो फुजा खालामनो आं मोनदों मोनदो आरो होबायबो थादों आरो आङो बिबारखौ आङो जाय बिबारखौ आं गायना लादों बे बिबारखौनो आङो फुजा खालामनो मोनगासिनो दङ आरो सप्तायाव खेबथाम फुजा खालामो आङो सप्ता मोनसेआव खेबथाम बिस्थिबार सुनिबार मंगलबार दिनैनि बारावबो आं बिबारखौ आंनो गायदों आंनो फुजा होनो मोनदों बिनिखायनो आं बिबार गायनो बिराद मोजां मोनो जेखौ मोनो बेखौनो आं बायनाबो लाबोयो ओमफ्राय गामिफ्रावबो सोरनिबा मोनबा लाबोयो ओमफ्राय गाइयो बिदिनो आं फोथांनानै लाखियो माने बिबार बारनायाव लागै आं फुजा होनो मोननायनि थाखाय आं खालामनानै लायो गावनो ओमफ्राय मैगं गायनाय मैगं गायनाया लाइ गायनाय दुनदिया फोनाय ओमफ्राय बिदिनो लाइ लाफाखौ फोनानै लायो ओमफ्राय गायनायाव लाइ गिदिरफोरखौ गायसनलानानै लायो बिदिनो जानो आनथा खालामनानै लायो गाव गावनो ओमफ्राय ओमफ्राय दंफां गायनाफ्राव आं लिसु दंफां थाइजौ दंफां बिदिनो बैग्रि दंफां बिदिनो जानाय फिथाइनि गथ'फोर जानाय दंफां फिथाइ फिथाइनि दंफांखौ आं गाइयो बायना लाबोनानै ओमफ्राय दायो बायना लाबोनानै गायनानै दा मोनजाबायानो बुंनो थाङोब्ला थाइजौनिबो दंफां लाबोनानै गायबाय मोनजाबाय लिसु दंफांबो गायबाय बेखौबो मोनजाबाय आं गायनो मोजां मोनो ओंखायनो आं मा बुंबावनो बेखिनि बुनानैनो दोन्थ'बाय एसेनोसै